जेना यहाँ पूर्णियाँके बात छै हमरा आरके समाजके तऽ यहाँ कबड्डी क्रिकेट जादा बोलल जाइत छै यहाँ जब भी कोइ खेल भेलह तऽ बड़ा बड़ा या फिर यहाँकेँ नेता सभ हुए या फिर बड़ा बड़ा आदमी हुए या हमरा आरके जब भी किछु जरुरत सहायता पड़ैत छै खेलमे खिलाड़ीके लिअऽ तऽ हमहुँ सहायता करलहुँ जितनो जेनो रुपआ पैसा भए गेलओ यऽ कोनो शरीरसँ मदद भए गेलौ तऽ ओ हमे आर करलहुँ जेना किछु भी जेना खेलकै आयोजन करलो जाइत छै तऽ ओकरामे ओकरा लिअऽ एक चन्दा होइत छै तऽ चन्दामे सहायता करलहुंँ या फिर खिलाड़ी छै ओकरा खेलै लए जाहिमे आगु बढ़एमे दिक्कत भए रहल छै तऽ ओकरा ताकि आसानसँ आगु बढ़ै पड़ै दिश जेना उपर लेवल पर जाकऽ खेलैत पड़ै तऽ ओकरा लिअऽ चन्दा करिके समाजसँ या फिर समाजसँ देलो जाइतछै हमहुँ सभ देइ छिऐ जेना यहाँ क्रिकेट भए गेलै कबड्डी भए गेलै खो खो भए गेलै ई सभ यहाँ ढेर चलै छै तऽ यहाँ एकरा सभके लिअऽ हमहुँ विकासके लिअऽ चन्दा देइ छिऐ